पयलीं काळांत शेत रोवपाक खूब त्रास पडटाले

शेतांनी जोतां बी घालपा तेन्ना मिशिनां बिशिनां कांय नाशिल्लीं तेन्ना जोतां करचीं पडटालीं जोत करपाक मानाय मेळनाशिल्ले जोतकार मेळनाशिल्ले मागीर एकएकदां आमकां खणून सुद्दां रोंवची पडटाली खोणून पयलीं मागीर खोणोन सुद्दां रोंव मारून रोंव मारपाक जाय पडटालो म्हणजे तरवो घालपाक तरवो घातलो म्हणटकीर तो राखपाक पारव्या राखो जाय आशिल्लें गोरवां राखो जाय आशिल्लें तें राखो उदक पळोवपाक जाय अशें करून खूब त्रास पडटाले पयली खूब त्रास आशिल्ले शेतां जोत करपा एक वेळार मेळनाशिल्लो आनी तो तरवो वयर सरसर तो सदांच राखपा पडटालो आनी आमकां खोणोन रोवचें पडटालें आनी मागीर रोंपलें एकदां व्हड जालें म्हणटकीर तें लावपाक कामेर मेळनाशिल्लीं मागीर तें कामेऱ्यांक सोदपाक म्हणजे अशी मेळनाशिल्ली मागीर हेंगेर तेंगेर वोसोन आमी एकामेकागेर वोसोन शेतां रोंपताली रोंपली म्हणटगीर मागीर शेतां राखपा जाय आशिल्लीं मागीर गोरवां भरतालीं तें गोरवां राखो जाय आशिल्लें आनी उदक बी लावपाक खूब त्रास आशिल्लें पयलीं काळांत उदक बी चड मेळनाशिल्लें उद लागपा रात रात भर जागचें पडटालें शेतां उदक लावन तें भरपा पडटालें तेन्ना एकामेकागेर वोसोन आमी हें करतालीं बरें शेत रोयलीं जाल्यार एकएकदां वांयगणाचेर उदक मेळनाशिल्लें पावसान आनी एकएकदां हुंवार येवन शेतां सामकीं बुडटालीं बुडलें म्हणटगीर तांकां कांय हें नाशिल्लें सगळें कुसोन बी वयतालीं मागीर कोणा कडेन हें मागतलें आमी पंचायती वोसोन सांगलें जाल्यार कोण आमची दखल घेयनाशिल्लो आनी रोंयली म्हणटगीर मागीर नंडी काड हें काड करून कामेऱ्यांत मेळनाशिल्ली मागीर कामेऱ्यां सोदून एकमेकागेर अशें वसोनूच करतालें आमी मेरो घालपाक मानाय मेळनाशिल्लें सारें मारपाक मानाय मेरो आपणाक कोण मेळनाशिल्लें खूब त्रास पडटालें आनी आतां कितें जालां आतां सगळीं मशिनां मशिनाचेर सगळें आनी लिवपा टायमार तर खूप त्रास जाताले एकमेकागेर वोसोन सुद्दां जाल्यार मानाय चड मेळनाशिल्लें एक एक पावटी आमी आठ आठ दीस सुद्दां शेत लिवोन आमचे आमी अशें कोणाकी हेल्पाक घेवन आमचे आमी लिवोन मोळून मोळून वारें करून सुकून खूब त्रास पडटाले मागीर अशें करून खूब त्रास पडटाले आतां कितें जालां आतां सगळ्याक मिशिनां येयल्या तें मिशिनां कोसपाक मिशिनां लिवपा मिशिनां सगळ्या मिशिनान आतां सगळ्यांक बरी सवलत मेळ्ळ्या तेन्ना आतां बरें जाता म्हणजे समज मिशिनां घातलें पूण पयशे मात जाये मिशीन घातलें म्हणटगीर जालें आनी मागीर रोंपपाचे सुद्दां मिशीन येयलां ना बंद कर रोंपपाचें सुद्दां मशीन येयलां आनी मागीर तें राखपा जाय शेतां राखपा जायी गोरवां राखपा जाये आनी मागीर हें करपाचें लिवपाकूय बी मशीन येयलां लिवोन मागीर फक्त मागीर आमी सुकोवपाचें इतलें काम करपाचें मात्यार तें भात मागीर शेतां साकून हाडपाचें तें सुकोवपाचें खूब खूब त्रास काडले पयलीं आतां मातशी अशी सगळी सुविधा मेळ्ळ्या